एक बाइकर के रूप में मेरे सामने जो सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं तो वो कुछ मुश्किलें कुछ इस प्रकार हैं जैसे सबसे पहला तो ये होता है कि जैसे काफ़ी लंबी ट्रिप है सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर और अकेले आपको गाड़ी चलाना है बाइक चलाना है तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अपनी कमर दर्द होने लगती है कंधे दर्द होने लगते हैं हाथ दर्द होने लगते हैं हालाँकि ये तो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं बट इनके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो हमारे बॉडर्स चेंज हो जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून थोड़े अलग हो जाते हैं तो इसमें दिक़्क़त ये होती है जैसे यातायात के कुछ कुछ जैसे नियम अलग हैं जैसे आजकल जो बाइकर वगैरह होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके तो चलते हैं लेकिन वो प्रेफ़र करते हैं ज़्यादा कि ऑनलाइन मोड में जैसे कि जब सरकार ने कर दिए हैं लागू की डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स ऐक्सेप्ट होंगे तो जो बाइकर वगैरह होते हैं वो ऑनलाइन मोड में इसलिए रखते हैं डॉक्यूमेंट्स ताकि ताकि जैसे मौसम खराब होता है बारिश होती है या कुछ भी होता है तो उससे उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो गुमें ना तो इसलिए अब वो लोग क्या करते हैं डिजी लॉकर में सेव करके रखते हैं बट दिक़्क़त ये होती है कि काफ़ी सारी जगह डिजी लॉकर को ऐक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है जैसे बाइकर्ज़ जो होते हैं जो डिजी लॉकर में सब चीज़ें ऐसे अच्छे से रखते हैं अपना बट कुछ कुछ जगह की पुलिस वो सब ऐक्सेप्ट ही नहीं करती कि डिजी लॉकर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको चाहिए होता है कि हाँ उनको हार्ड कॉपी दिखाना होगा और तो ये मेरे हिसाब से दिक़्क़त है यातायात की और दूसरी दिक़्क़त ये है कि टोल प्लाज़ा वगैरह क्योंकि हर जगह टोल देते हुए जाना पड़ता है अपन को तो वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं लगती मेरे को और उसको बाद थर्ड चीज़ ये आती है कि जैसे बदलता हुआ मौसम अपन जब इधर से उधर जाते हैं तो कितनी सारी अड़चनें आती हैं धूप का तेज़ होना बारिश होना बा बारिश रुकना ही नहीं धूल ऊल मिट्टी ये सब चीज़ें और कीचड़ रोड का खराब होना कितनी सारी चीज़ें होती हैं हालाँकि अब तो हमारे जो नितिन गडकरी सर हैं हमारे यहाँ के जो वो हैं रोड वगैरह को देखते हैं सब पूरा तो उनकी नेतृत्व में काफ़ी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं रोड वगैरह काफ़ी बनाई जा रही हैं भारत में जैसे कि भारत के पास रिकॉर्ड आ गया है कि एक दिन में सौ किलोमीटर की रोड बना दे रहा है भारत ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं मेरे हिसाब से और बट दिक़्क़त ये आती है जब ऊबड़ खाबड़ सड़कें आती हैं जैसे जंगल वाला रास्ता आता है तो जंगली जानवर हमला कर दें उसके भी थोड़ा वो रहता है और जैसे बारिश होने लगी काफ़ी तेज़ तो अपन चला नहीं सकते गाड़ी तो वहाँ पे कि साइड में कैंप लगा हुआ है कैंप की दिक़्क़त ये है कि कैंप वो मौसम जब खराब रहता है तो कैंप लगाना सही होगा कि नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि जैसे जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं तो कैंप में हमला बोल देते हैं कई बार उसके अलावा कि खाना पीने का दिक़्क़त है ठीक है कि अपन को खाना मिलता प्रॉपर और उसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि पेट्रोल वगैरा अगर ख़त्म हो गया और आस पास फ़्यूल का बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं है तो उसमें दिक़्क़त हो जाती है और सावधानी जो बरतनी चाहिए वो यही बरतनी चाहिए कि हमें अच्छे से ड्राइव करना चाहिए गाड़ी वगैरह मतलब चला रहे हैं तो प्रॉपर्ली अच्छे से हैलमेट वगैरह लगा के रखें हम और पूरा प्रॉपर बाइक का टूलकिट लगा रखे हैं अच्छे से ताकि कहीं भी दिक़्क़त होती तो हम उस दिक़्क़त से ऐसे घबराए ना तो और कभी भी हमारी गाड़ी जैसे फँस जाती है कहीं तो हमें पहली बात तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमें ऐसा है कि अपना मनोबल बढ़ाके रखना है कि हाँ जो होगा देख लेंगे अच्छे से और काफ़ी सारे अब तो ऐसा हो गया है कि हर हाईवे में जे जो रहता है वहाँ इमरजेंसी नंबर वगैरह दे दिया गया है आपको कुछ भी दिक़्क़त हो या कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे नंबर हर थोड़ी दूर पे नंबर लिखा है बॉर्ड ऑटोमेटिक लगाए हुए हैं वहाँ पे तो आप उनमें कॉल करके कुछ भी मतलब ऐसे दिक़्क़त जो भी होती है वहाँ से आप वहाँ से हेल्प मांग सकते हैं बाकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और बाइकर्ज़ के रूप में दिक़्क़त देखिए होती है खाने पीने की तो खाने पीने के हिसाब से मेरे हिसाब से जो एक बाइकर है वो ज़्यादा प्रेफ़र करता है थोड़ा कम खाना और उसके बाद ये रहता है क्योंकि उनको दिनभर बैठके गाड़ी चलानी होती है तो थोड़ा कम खाना प्रेफ़र करता है ड्राइवर जो होता है बाइकर एक जो होता है मतलब मेरे हिसाब से तो और दूसरी बात बाइकर्ज़ लोग जो होते हैं हमारे मेरे जैसे बाइकर्ज़ लोग उनको क्या होता है पसंद होता है ढाबा का खाना ढाबे का खाना बेस्ट होता है घर की याद दिलाता है ढाबे का खाना तो ढाबे का खाना मेरे हिसाब से बेस्ट होता है और ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि दिनभर उनको बैठके गाड़ी ही चलानी है और ज़्यादा खा लेंगे तो फ़िर दिक़्क़त होती है उसमें तो इस वजह से प्रॉपर हाइजीन मेन्टेन करके रखना चाहिए और दूसरी बात कहीं भी जाते हैं यहाँ से वहाँ तक तो अच्छे से सब सभी नियम क़ानून का पालन करना चाहिए बाइकर्ज़ को बाकी यही सारी चीज़ें हैं